पानी को छानने के लिए और शुद्ध करने के लिए ज़्यादातर उपयोग अब आर ओ का होने लगा है आर ओ का एक फ़ायदा ये होता है कि वो टोटली मशीनरी वर्क रहता है और दूसरी चीज़ उस में चारकोल लगे होते हैं जिस कारण से जो पानी में मौजूद जो किटाणु होते हैं वो उस वो चारकोल जो है एबज़ॉर्ब कर के अपन को पीने लायक़ पानी दे देता है लेकिन पहले की समय में जब आर ओ नहीं थे जैसी सुविधा नहीं थी तो लोग क्या करते थे छन्नी से पानी पानी छानने वाली छन्नी से या कि कपड़े से पानी को शुद्ध करके उसका इस्तेमाल करते थे जिसका उससे भी पानी साफ़ होता था लेकिन अब आगे बढ़ती हुई जनरेशन में हो गया अब आर ओ का डेवलपमेंट होने के बाद मैक्ज़िमम लोग आर ओ सूटेबल फील करते हैं